جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور ہمارے برتن ہمارے پلیٹس گندی ہو جاتی ہیں یعنی کی ان میں بچا ہوا کھانا لگا رہ جاتا ہےتو ہمیں انھیں صاف کرنے کے لیے اور دوبارہ استعمال کرنے کے لیے صاف کرنا پڑتا ہے برتن کچھ یوں دھونگے دھوئیں گے ہم وہ یوں کہ پہلے تو ہمیں یا تو ایک صابن چاہیے یا پھر ہمیں ڈٹرجن چاہیے اس کے بعد ہم انہیں پانی میں بھگوئیں گے اب ان کے اوپر لگا ہوا بچا ہوا کھانا تھوڑا پھول جائے گا تو ہم اس کو پانی کے ساتھ اور صابن کے ساتھ ایک وہ ایک اسکبر کے ساتھ اس کو جو ہے پوچھیں گے اور اس کے بعد پانی میں دھو لیں گے اس کے بعد ان کو برتن کا برتن سجانے کا جو ہمارا ایک بڑا برتن ہوتا ہے اس میں سیٹ کر دیتے ہیں جس جس کے وجہ سے اس کا پانی نچڑ جائے تو اس طریقے سے ہم برتن دھوتے ہیں اور ومبار عام طور پر استعمال ہوتا ہے برتن دھونے کے لیے